बचपन बिच् आउं अपने स्कूल आहलें कन्नै सरूईंसर मानसर गेई ही जेह्दे बिच बड़े सारे बच्चे बी गेदे हे अस बड़े सारे बच्चे गेदे हे टीचर गेदे हे अस इक बस करियै गेदे हे टीचर साढ़े कुलदीप सर गेदे हे नेहा मैम गेदी ही बड़े सारे टीचर गेदे हे असें गड्डी बिच बड़ा ज्यादा मजा कीता हा कुड़ियां किश डांस करा दियां हियां टीचर किश गाना गा दे हे असे जैलूं अस उत्थै पुज्जे ते नुआढ़े बाद अस उतरे बस बिचा ते फिर असें केह् कीता उतरियै ते फिर असें टिकट बगैरा लैती फिर नुआढ़े बाद असें मतलब परदक्खन दित्ती सरूइंसर मानसर गी परदक्खन दित्ती ते नुआढ़े बाद फिर असें सारें बच्चें बेहियै मछलियें गी असें आटा दित्ता बठालियैअच्छे तरीके कन्नै मछलियें गी आटा दित्ता बड़े सारे साढ़े टीचर बी ऐ हे कन्नै ते उ'नें बी साढ़े कन्नै मछलियें गी असें सनाया कि एह् चीज जेड़ियां मछलियां न एह् कुत्थां एह् मछलियां जि'यां इ'नेंगी आटा कि'यां दिंदे बैसे बड़ी सारी जेहड़ियां चीजां हियां सरूईंसर मानसर दे बारे ओह्दे आस्तै सारा किश सनाया सरूईसर मानसर कि'यां कि'यां बगैरा कु'न हा सरूईंसर मानसर होर एह् दो भ्राऽ हे मतलब बड़ा सारा असेंगी चीजां सनाइयां असें सरूईसर मानसर दे बारे फिर नुआढ़े बाद अस थोह्ड़े जे अग्गै गे जित्थै इक अन्ने न जेह्ड़े अन्ने आदमी ऐ इक पता नी उंदा ना मिकी नी ना मैं उंदा ते सोनू नाम ऐ उंदा ते जेह्ड़े गाना गा दे हे ते उंदा असें गाना सुनआ बेहियै सारें जनें टीचरें ते बच्चें सारें न असें गाना सुनेआ उंदा ते फ्ही नुआढ़े बाद असें बेहियै सारें बच्चें पार्क बिच बेहियै असें टीचरें सारें बच्चें असें बेहियै रुट्टी खाद्धी मेरी फ्रैंड ' ऐ परोंठियां आंदियां हियां ते उं'दी मम्मा उ'नेंगी बड़ी सारी बीबी बगैरा पाई दित्ती दी ही स्नैक पाई दित्ते दे हे जेह्ड़ेा असें सारें जनें मिलियै खाद्धे फिर नुआढ़े बाद असें सरूईंसर मानसर पूरा दिक्खेआ काफी सारे उत्थै झूले बगैरा लग्गे दे हे काफी सारे टीचरें उत्थै टिकटां बगैरा कराइयां और असें बी टीचर कन्नै झूले बगैरा लैते और ओह्दे बाद बड़ी सारी गेमां बगैरा बी ऐ हियां जेहड़ियां असें खेलियां असें फ्ही बाद नुआढ़े बाद अच्छे अच्छे तरीके कन्नै असें पूरे सरूईंसर मानसर दिक्खेआ कि केह् केह् चीज कि'यां कि'यां उत्थै प्रसिद्ध होई दी ऐ सारा किश असें असें इक पंडित कोला पुच्छेआ कि एह् चीज एह् जेह्ड़ा स्थल ऐ एह् कि'यां कि'यां बनेआ और एह् के केहदे केह्ड़ी चीजा कन्नै बनेआ सारे किश उनें कोला उंदे कोला पुच्छेआ ते किश चीजा दी बजह कन्नै एह् चीज एह् जेह्ड़ा सरूईंसर मानसर एह् प्रसिद्ध ऐ सरूईंसर मानसर च असें दिक्खेआ कि जेह्ड़े बड़े दूर दूर दे लोक हे ओह् उत्थै दर्शन करने गी आवा दे हे ते बड़े सारे लोक हे दूर दूर दे ते अपने बच्चें गी लेइयै किश बच्चे लेइयै बच्चे लेइयै आए दे हे किश जेह्ड़े हजबैंड वाइफ आए दे हे बड़े सारे लोक आए दे हे असें बड़ा अच्छा लग्गेआ ओह् दिक्खियै कि सरूईंसर मानसर काफी सारे लोक हे उत्थै और नुआढ़े बाद असें सारें बच्चें मिलियै गेम खेली इक्क ओह्दे बाद जेह्ड़े साढ़े टीचर हे उ'नें असेंगी गेम खलाई असें झूले बगैरा लैते फिर ओह्दे बाद असें टिकट करवाई फिर नुआढ़े बाद असें पूरे जेह्ड़े पूरे अस सरूईंसर मानसर घुम्मे फिर नुआढ़े बाद असें सारें आइसक्रीम बगैरा जेह्ड़े उत्थै जेह्ड़े भैया बगैरा उत्थै जेह्ड़ी हट्टियां हियां उदे च काफी सारियां जेहड़ियां चीजां हियां बड़े गै अच्छे रेट बिच्च बिका दिया हियां फ्ही असें ैओह् चीजां लैतियां अपने घरे गल्ला बड़ा सारा असें समान लैता अपने घरें आह्लें गल्ला अपनी भैनें गल्ला सारें गल्ला लैता अपनी फ्रैंड गल्ला लैता जेह्ड़ा बी असें निक्का मुट्टा समान लैना असें सारें समान लैता अपने फ्रैंड गल्ला फ्रैंडशिप बैंड लैते ते फ्ही नुआढ़े बाद असें पूरा सरूईंसर मानसर घुम्मियै फिर अस नुआढ़े बाद अस अपनी अपनी अपनी टीचर दे कन्नै अस अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी फ्रैंडें कन्नै अस ओह् घुम्मियै फिर असें दो मैंट असें डांस कीता डीजे बगैरा लाइयै असें सारें बगैरा टीचर्स असें सारियें कुड़ियें डांस कीता टीचरें कन्नै बड़ा मजा कीता असें गल्लां बगैरा कीतियां नुआढ़े बाद असें काफी टाइम दे बाद असें असेंगी टीचर्स नै आखेआ कि तुस हून गड्डी बिच जाओ फिर नुआढ़े बाद असें गड्डी बिच बेही गे गड्डी बिच बेही गे प्ही असें बड़े सारे मजे कीते बच्चें कन्नै गल्लां कीतियां टीचर कन्नै डांस कीता होर बी बड़ा किश कीता असें गेम बगैरा खेलियां फिर नुआढ़े बाद असें अगला सरूईंसर मानसर दे बाद इक होर इक होर आंदा तलाब आंदा फिर अस उत्थै गे बी दिक्खेआ कि काफी सारे चीजां दिक्खियां असें बिच सरूईंसर मानसर दे बिच इक प्हाड़ टाइप दा हा जित्थै बड़े सारे लोक जेह्ड़े स्विमिंग बी स्विमिंग करा दे हे तैरा दे बिच पानियै दे पर असें एह् चीजां नेईं करनियां चाही दियां बिच पानी दे असें गलत चीज नेईं करनी चाहिदी जेह्दे कन्नै दिक्खो असेंगी असें अगर उ'नें बाथरूम बगैरा दित्ते दे न असेंगी ते असें उस बाथरूम दा उपयोग करना चाहिदा असें इयां नेई असें तैरना चाहिदा बिच पानी दे क्योंकि असें उस चीजा खोड़ी पता कि कुसा टाइम बी साढ़े कन्नै कोई किश बी किश बी होई सकदा असेंगी बाथरूम दित्ते दे हे उ'नें ते असें बाथरूम बिच अच्छी तरह कन्नै भगवान दा नां लेइयै असें ओह् जल स्थान करना चाहिदा हा अच्छे कन्नै असें पानी पानी दा अच्छे कन्नाै असें न्हाई शाइयै स्नान करने दे बाद फिर असें अच्छे भगवान दा नाम लेइयै असें पूरे सच्चे दिल कन्नै जेह्ड़े अस सच्चे दिल कन्नै कोई प्रे करने आं ते असें ओह् मंगियै